हमे ने एगो लिंकके कलम खरीदलो छी जे अच्छा छै लेकिन लिखै वास्ते तऽ खरिदलियै दस रुपआमे अच्छा लिखै छै एग्जाम भी देलियै ओकरा से ठीके छलै लिखऽमे अच्छा स्मुथ छलै मतलब आराम से चलै छलै रुकै नहि छलै पेन आरामसँ चलै छलै पेन वएह सॅं हम एग्जाम देलियै